کووڈ نائنٹین نے کی وجہ سے بسیس ناسک کو ناسک کے لیے جانے کے لیے بسیز بند ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے مجھے مالیگاؤں میں ہی رہنا پڑا اور تین مہینے تک کے نہ تو میں اپنی اپنی جاب پر جا پائی اور نہ ہی کئی اور جا پائی جس کی وجہ سے مجھے گھر میں ہی رہنا پڑ رہا تھا تو کووڈ نائنٹین کی کی کا وجہ سے ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ ماسک لگانے لگائے بغیر رکشہ والے ہم لوگوں کو رکشہ میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور کہیں جانے کے لیے بھی ہمیں پرمیشن نکالنی پڑتی تھی